گڈ مارننگ گڈ مارننگ سر جی بتائیں ہم کیا آپ کی کیا سہایتا کر سکتے ہیں ہماری اونر موبائل شاپ میں جی جی جی میں موبائل ریپیرنگ سے بات کر رہا ہوں آپ بتائے آپ کی کیا سہایتا کر سکتے ہیں جی جی ہمیں آپ بتائے کہ آپ کا موبائل کون سے ہے جیو ہے اور اوپپو ہے اچھا اچھا تو آپ ڈسپلے لگوانا چاہتے ہیں جی تو ہمارے پاس بہت سے کوائلٹی کا ڈسپلے ہے ایک نمبر ہے دو نمبر ہے اگر ایک نمبر آپ لینا چاہتے ہیں تو ایک سال کی وارنٹی ہے اور دو نمبر لینا چاہتے ہیں تو اس کی وارنٹی چھ مہینے کی ہے اور آپ تین نمبر کا کوائلٹی لینا چاہتے ہیں تو اس کی گارنٹی تین تین مہینے کی ہے تو آپ بتائیں کون سی اگر بات کی جائے اوریجنل کی تو لگ بھگ پندرہ سو کی ہے اور اگر بات کی جائے دو نمبر کی تو لگ بھگ آپ کو پڑے گا ہزار روپئے کی آپ بتائے کون سا لینا چاہیں گے جی آپ کو ابھی تو بتایا میں نے کہ لگ بھگ آپ کو ایک سال کی گارنٹی دی جائے گی اور کوئی بھی کمی ہو جیسے کہ کالا پڑ جاتا ہے ڈسپلے پہ یا ابھی کوئی بھی اگر اسکریچ وسکریچ آ جائے ڈسپلے پہ یا آٹومیٹگ بند ہو جائے تو اس کی گارنٹی آپ کی ایک سال ہے اگر آپ توڑ لیتے ہیں پھوڑ لیتے ہیں تو اس کی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ ڈسپلے کی کوئی گارنٹی ہوتی نہیں اور وارنٹی دے سکتے ہیں اور اس میں اگر کوئی کالا اور دھبا کوئی نقصان ہو جاتا ہے جیسے موبائل آپ چلاتے چلاتے بند کر بند ہو جاتا ہے آپ کا موبائل تو ہم بدل سکتے ہیں ایک ایک سال کے اندر اندر تو آپ بتائیں کون سا لینا چاہیں گے سر جی سر اگر دوسرے والے کی دو نمبر کی بات کی جائے تو اس کی گارنٹی چھ مہینے کی ہے لیکن اس کی کوائلٹی پہلے والے سے بہت کم ہیں اس لیے کہ اس کی اسی لیے اس کے ریٹ بھی زیادہ ہے اور اس کی اور اس کی کوائلٹی بھی ہائی ہے اور اس کے چھ مہینے کی وارنٹی ہے اور اگر آپ اس لیے خراب ہو جاتا ہے یا کالے دھابے پڑ جاتا ہے یا لال دھاری کی کوئی بھی نشان پڑ جاتا ہے آپ کے ڈسپلے میں تو آپ کو چینج کر کے دوسرا دی جا سکتی ہے اور تین دن کے اندر آپ کو بھی دی جائے گی جی اگر جس کمپنی کا آپ لینا چاہیں جیسے کہ اگر اوپپو کا لینا چاہیں جیسے کہ آپ ریئل می کا لینا چاہے ای ایم آئی کا لینا چاہے جو آپ کا موبائل ہوگا اسی کمپنی کی دی جائے گی سر جی جی آپ بے فکر رہیں اگر اوپپو میں کئی سی کوائلٹی آتا ہے اوپپو اے آتا ہے اوپپو تھری آتا ہے اوپپو فور آتا ہے تو اگر آپ کا جس کوائلٹی کا موبائل ہوگا اسی کوائلٹی کا آپ کو دیا جائے گا آپ بے فکر رہیں اور اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ آپ جو بھی کمی اور کوتاہیاں ہوں گی ڈسپلے میں تو آپ کو پورا فراہم کی جائے گی آپ بے فکر رہیں ٹھیک ہے شکریہ اور سہایتا کر سکتا ہوں تھینک یو تھینک